میں نے جو لیپ ٹاپ لیا ہے وہ کافی اچھے معیار کا ہے اس لیپ ٹاپ میں تیرھویں جنریشن کا آئی فائیو پروسیسر ہے جو کہ بالکل نیا ہے اور بہت اچھا ہے اس لیپ ٹاپ میں آٹھ جی بی ریم ہے جو کہ ڈی ڈی آر فائیو کی ہیں جو کافی زیادہ تیز رفتار سے کام کرتی ہیں اس میں پانچ سو جی بی کی ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے اور ایک ٹی بی کی ایچ ڈی لگی ہوئی ہے جو کہ ذخیرہ کرنے کے لیے کافی زیادہ جگہ دیتی ہیں اس لیپ ٹاپ میں چار جی بی گرافکس بھی ہیں جو انٹل کمپنی کے ہیں اور لیپ ٹاپ کے اندر ویب کیم بھی ہے جو کافی اچھے معیار کا ہے لیپ ٹاپ میں دو اسپیکر ہیں جو کافی اونچی آواز میں بجتے ہیں اور لیپ ٹاپ بہت ہموار چلتا ہے اس کے اس کے اندر میں کافی سے کافی سا اس کے اندر میں کافی سارے کام کر سکتا ہوں اور انٹرنیٹ پر موجود بہت سارے گیم بھی کھیل سکتا ہوں